ہندوستانی تعلیمی نظام دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے جس میں لاکھوں طلباء ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ نظام کئی درجوں پر مشتمل ہے جن میں پرائمری سیکنڈری سینئر سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم شامل ہیں اس میں سرکاری اور نجی دونوں ادارے شامل ہیں اور تعلیمی زبان ہندی انگریزی اور کئی علاقائی زبانوں میں ہوتی ہے خصوصیات نمبر ایک جامعات ہندوستانی تعلیمی نظام مختلف مضامین اور زبانوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے جس سے طلباء کو مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موکع ملتا ہے نمبر دو سرکاری اور نجی ادارے ہندوستان میں سرکاری اور نجی دونوں ادارے تعلیم فراہم کرتے ہیں سرکاری اسکولوں میں کم فیس کم فیس یا مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے جبکہ نجی اسکول اسکولوں میں تعلیم کی فیس زیادہ ہوتی ہے نمبر تین امتحان پر مبنی نظام ہندوستان میں تعلیم کا زیادہ تر زور امتحانات پر ہوتا ہے جن کے ذریعے طلباء کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اہم چیلنج نمبر ایک تعلیمی معیار میں تفاوت سرکاری اور نجی اداروں کے درمیان تعلیمی معیار میں بڑا فرق ہے بہت سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی اور اساتذہ کی عدم دستیابی جسے مسائل ہوتے ہیں نمبر دو روایتی نصاب تعلیمی نصاب اکثر روایتی ہوتی ہوتا ہے جس میں عملی تجربے اور تخلیقی سوچ کی حوصلہ افزائی کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے طلباء کا زور صرف امتحان پاس کرنے پر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ عملی زندگی کی مہارتیں سیکھ سکیں نمبر تین تعلیمی بےزورگاری اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کے بڑی تعداد بےروزگار ہے اس کی وجہ تعلمی نظام کا ملازمت کی مارکیٹ کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہونا ہے ہندوستانی تعلیمی نظام میں بےشک کچھ بہترین ادارے ہیں اور بہت سے طلباء عالمی سطح پر کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ بڑے چیلنس بھی ہیں جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے اگر حکومت اور تعلیمی ادارے مل کر ان مسائل کو حل کریں تو تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور طلباء کو ایک روشن مستقبل کی راہ فراہم کی جا سکتی ہے